ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں جیسے ان کو کم دکھائی جاتے ہیں تو وہ ٹارچ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور بہت سی ایسی چیز ہے جو جیسے موبائل ہوا نابینا ہے تو اس کو اپنے مائک کا استعمال کر کر بول کر اس کوئی چیز بیڈیو منگانا ہو کوئی چیز سننا ہو تو وہ بول کر ہی منگاتے ہیں تو یہ سب بھی ٹیکنالوجی ہے ہمارے بزرگ لوگ ہیں جیسے کم دکھتا ہے کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس کے لیے چشمہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہے اور جس طرح جیسے نابینا ہوا تو اس کو نہیں دکھتا ہے تو وہ کچھ سننا چاہتا ہے تو وہ اپنا وائس مائک کا استعمال کرتا ہے اور بولتا ہے جو منگاتا ہے تو اس پہ سن پاتا ہے وہ تو یہ سب بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہے جس طرح وہ گوگل پہ کوئی سرچ مارے گا تو وہ اپنا خالی وہ بولے گا تو اس کو وہ سنا دے گا جو مطلب کہ آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو یہ سب ایک ٹیکنالوجی ہے جیسے بزرگ ہوا کہیں جا رہا ہے اسے کم دکھنے لگا تو وہ ٹارچ کا استعمال کرنے لگتا ہے بیساکھی کا استعمال جیسے کہیں جا رہا ہے نہیں چل پا رہا ہے تو پیر میں کوئی دقت ہو گیا تو وہ جو ہے بیساکھی کا استعمال کرتا ہے تو یہ سب بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جیسے بزرگ لوگ زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو وہ چل تھوڑا اس کو چلنے میں دقت ہو جانے لگتا ہے تو وہ ہاتھ والا چیئر کا استعمال کرتے ہیں تب چل پاتے ہیں تو یہ سب بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہے اسی طرح اور بہت سی ایسا چیز ہے جیسے نابینا ہوا اس کو پڑھنے میں دقت ہوتا ہے تو اس میں اس کو موبائل میں وائس نوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے وہ اس کو سن سن کر یاد کرتا ہے تو یہ سب بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہے جس طرح اس کو ریکارڈ کر کو دے دیا جاتا ہے اور سن کے یاد کرو تو یہ سب بھی ایک ٹیکنالوجی ہے